मेरे स्हाब कन्नै मीडिया काफी अच्छा रोल प्ले करा दी ऐ अगर में अपनें इद्धर दी अपने सांबा दी गल्ल करांऽ ते काफी जो चीज़ां सानूं न्यूज़ पेपर च मकलब मिलदियां न जां इ'यां लोकल कुसै कन्नै गल्ल करा दे ओ तां बी निं पता चलदियां न सानूं मीडिया दो थ्रू काफी कुछ पता चली जंदा ऐ केह् इंसीडैंट होेआ दे न केह् साढ़ी सरकार नै फैसले लेआ दी ऐ केह् सकीमां साढ़ियां चलादियां न ते केह् केह् होर चीजां होई सकदियां न मतलब कि जागरुक करा दियां न बैसे कुछ पर हां जागरुक करा दियां पर इक साईड़ इंदा पाज़िटिब इंपैक्ट ते दुई साईड़ नैगेटिव बी ऐ क्योंकि काफी कुछ जो ऐ मिडिया आह्ले कुछ ऐसी चीज़ां बी दस्सी ओड़दे न जेह्ड़े साढ़े नौजवान ऐ ओह् मतलब उस्सी नैगेटिव च लेइयै जंदे न जि'यां अगर अग्जैंपल दे तौर पर अगर में लेइयै जां कि नशा मुक्त भारत अभियान अगर चलदा ऐ ते उस्सी प्रापरली ग्राउंड़ लैवल उप्पर बी चलना चाहिदा ऐ ते मीडिया गी ग्रांऽ ग्रांऽ रुट लैबल उप्पर जाइयै जेह्ड़ा एह्दा काज़ पता करना चाहिदा होर सारे दुनियां तक्कर पजाना चाहिदा ऐ कि कि'यां नशा जेह्ड़ा ऐ इस्सी अस खत्म करी सकदे आं ते केह् केह् तरीके जेह्ड़े अपनाई सकदे आं मीडिया जेह्ड़ी ऐ मीडिया दा इस टाईम पर सारें कोला दा बड्डा रोल होना चाहिदा अपना कोई बी प्राब्लम चला दी ऐ जां कोई बी अच्छी चीज़ साढ़े इद्धर होआ दी ऐ उस्सी परमोट करना उस्सी अच्छी चीज़ां जेह्ड़ियां हैन मीडिया बिच्च दस्सने बास्तै मीडिया आह्लें दा गै रोल प्रापर होना चाहिदा ऐ ओह्दे बाद होर बी बड़ियां चीज़ां न जि'यां कि मीडिया अगर अस मीडिया च बड़ियां चीजां आंदियां न साढ़ै फेसबुक आंदा ऐ साढ़ा ब्हटसैप आंदा जां जेह्ड़ा एह् होई गेआ सोशल मीडिया दे होर बी बड़े प्लेटफार्म जेह्ड़े आंदे न ते अगर मतलब जेह्ड़ियां चीज़ां परमोट जि'यां धार्मिक चीज़ां बी इ'नें गी परमोट करनियां चाहिदियां न कि हां केह् चीज़ां होंदियां न साढ़ा रलिज़न केह् ऐ साढ़ी सानूं केह् केह् करना चाहिदा अपना घर बचाने बास्तै सब कुछ जो जो बी चीज़ां जो कताबें च लिखी दियां न उ'नें गी प्राप्रली मिडिया बिच्च बी आना चाहिदा ऐ तां कि लोग जेह्ड़े हैन जागरुक होन होर अच्छी अच्छी चीज़ां साढ़ी मीडिया दे थ्रू सिक्खन